आं कसले कसले सिट आं पण तुमी पयलीं बुकींग कर पयलीं बुकींग करताना तुमी विंडो सिटूच बूक करपाचो नी आशिल्लो कनफर्म जालें आता तो एक सीट बूक केलें कि तें दिवपाक कठीण जाता तो पॅसेंजर आयकचोना आनी तें तशें पेरमेटीक येता तुका थंय भितर ऑफिसान सांगचें पडटलें आनी ना ना ना ते आमी आता व्हडले सांगले जाल्यार ते आयकोचेना पॅसेंजर अशें आसता की प्रत्येक जाण आपल्याक विंडो सीट जाय म्हण बुकींग करता आनी ना ना पेमेंट करूं आमी कशें पेमेन्ट आमी जायत ते आपलें सिट बूक केलें की आमकां ते पेमेन्टाचो कांय लागना सगल्याक आमी ते हांगा ऑफिसाक ते पयशे फारीक करप आमचे कडेन कांय उरना आमी फक्त पेसेंजराची देखबाल करपाची इतलें काम पयलीं बूकींग केल्लें पूण तेज्या नंतर तुमकां जर इतलें हें आशिल्लें जर उल्टी बिल्टी जाता ती कळिल्ली जाल्यार तुमी ते विंडो सिटूच बूक करपाचो आशिल्लें नी आता तुमी तर एकूच उपाय आसा की तुमी त्या सिटार म्हणजे पॅसेंजर बसला पळय तेंचे कडेन रिक्वेस्ट करपाचो ना आमी आमी कांयच करूंक शकना तेका आं हाय लेवल करूंक शकता जाल्यार तुमी करून पळोवपाचें आमची डिवटी इतली आसता की ज्या सिटार जो पेसेंजर आसा त्या सिटार आमच्या पेसेंजराक बसोवपाचें ना ना ना आमचे कडेन कांय ना आमी फक्त जो पर्यंत जो सिटार नांव आसा जें ज्या सिटाचेर अमक्यालें नांव आसा त्या सिटाचेर त्या पेसेंजराक बसोवपाचो समज तुका जर गरज पडली त्या पेसेंजराक कडेन तुवें रिक्वेस्ट करपाची की बाबा आपल्याक विंडो सीट जाय तेका लागून मात्सो फावोर मागपाचो तेणी करता जाल्यार पूण आमी फावोर मागलो म्हूण तो तयार जावचो ना तुमी पळोवपा जाता तें तुमी फोन करून विचारूंक शकतात आं तशें करात ना जाल्यार